हैल्थ केयर सर्विस यानि कि जेह्ड़ियां साढ़ी सेह्त दे संबंधी जेह्ड़ियां स्कीमां ऐ ओह् गोरमैंट स्कीमां कुत्थै तक्कर पुज्जी दियां सारे कोला पैह्लें औंदी आंगनवाड़ी होई गेई साढ़ी जेह्दे पोलियो दियां बूंदां होई गेइयां जां जेह्ड़ियां नवजात बच्चें गी खराक खरूक दे पैसे जां बच्चें गी कुड़ियें गी जेह्ड़े पैसे मिलदे ओह् होई गेई जां फैसिलिटी होई गेई कोई पर बाकि जैदा जेह्ड़ी सेह्त वास्तै जेह्ड़ियां गोरमैंट दी स्कीमां अजकल्ल सारे कोला उप्पर चला दी ऐ आयुश्मान भारत ओह्दे अंडर जेह्ड़ा साढ़े लोकें गी बड़ा फायदा मिला दा सेह्त ते अपना पंज सत्त लक्ख रपे दा जेह्ड़ा इलाज होंदा ऐ ते एह् इक सामनै लब्भने लब्भी ऐ जेह्ड़ी स्कीम सारें कोला इसलै मश्हूर चला दी जेह्ड़ी जेह्दा सारे कोला जैदा फायदा बी लै दे लोक ते जित्थै तक्कर गल्ल ऐ कि गोरमैंट हस्पताल प्रैफर करने अस जाना जां प्राइवेट ते अजें बी गोरमैंट जेह्ड़ा अच्छी फैसिलिटी जेह्ड़ा लोकें गी देआ दा सुविधा देआ दा ते उस्सै वजह् कन्नै हालांकि जेह्ड़ा गोरमैंट हस्पतालेंं दा जेह्ड़ा थोह्ड़ा सिस्टम ऐ ओह् अजें बी इ'या पराना चला दा ऐ पापुलेशन साढ़ी अबादी जेह्ड़ी देश दी जैदा ऐ जेह्दी वजह् कन्नै अजकल्ल दिक्खेआ जंदा ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा जि'ला हस्पताल बी है उत्थै बी बड़ा रश लब्भदा लोकें दा भाएं तुस हड्डियें आह्ले कोल चली जाओ भाएं तुस चमड़ी आह्ले कोल चली जाओ भाएं कुसै होर कोल चली जाओ ते जित्थै दिक्खो कि रश जेह्ड़ा ऐ बड़ा ऐ ओह्दी वजह् नै एह् होंदा कि जेह्ड़ा बचारा ज्यादा रैह्त होंदा अपना मरीज साढ़ा उस्सी जेह्ड़ा दिक्कत दा सामना करने पौंदा ते जेह्दी वजह् कन्नै गोरमैंट हस्पतालें कोला लोक थोह्ड़ा दूर गै रौंह्दे परहेज करदे उत्थै दिक्खेआ जंदा ऐ कि प्राइवेट हस्पताल ऐ जेह्ड़ा प्राइवेट आक्खो जी म्हाराज इक दी जगह दस लब्बी जंदे ऐ पर उत्थै पैसे बी ते उन्ने गै लगदे ऐ जेह्दी वजह नै केह् होंदा ऐ कि गरीब लोक जेह्ड़े ध्याड़ीदार बच बंदे ऐ जेह्ड़े जां जेह्ड़ा गरीब तबका साढ़ा ओह् जाना प्रैफर निं करदा इलाज ते उ'नें गी जल्दी जल्दी चाहिदा होंदा क्यूंकि सरकारी जेह्ड़ा लाज ऐ ओह् अगर अज्ज चाहिदा ते खरै पन्द्रें दिनें बाद च बारी आए बैड्ड थ्होए प्राइवेट द'ऊं च'ऊं घैंटे च लाज शुरू करी ओड़दे पर एह् ऐ कि पैसा जेह्ड़ा ओह् हर कोई अफोर्ड नेईं करी सकदा जेह्दी वजह् कन्नै लोकें मजबूरी च बी जेह्ड़ा अपना लाज लाज जेह्ड़ा गोरमैंट हस्पताल सरकारी हस्पताल जेह्ड़ा कराने पौंदा बाकी जिन्ने तकर मेरा मन्नना ऐ कि अगर सरकार ने इन्ना पैसा हर साल अपने बजट बिच्च जेह्ड़ा कि उ'नें सालाना पैसा खर्चना होंदा ओह् सरकारी हस्पतालें पर बी करोड़ां अरबां रपेआ जेह्ड़ा ओह् हर साल दिंदे न अगर ओह् बी सारा दित्ता जाए ओह् बस ओह् बी सारा जेह्ड़ा लाई दित्ता जाए ओह्दे उप्पर तां बी साढ़े लोकें ओह्दे कन्नै बड़ी स्हूलत होई सकदी ऐ बाकी सवाल औंदा कि गोरमैंट हस्पताल जां सरकारी हस्पतालें च ते जेह्ड़े अपने प्र प्राइवेट हस्पतालें उं'दे च केह् ओह् ऐ फर्क ऐ पैह्ला फर्क ते इ'यै ऐ कि गोरमैंट जेह्ड़ा सरकारी हस्पताल साढ़ा ओह् फ्री ऐ प्राइवेट जेह्दा नां गै प्राइवेट ऐ म्हाराज कुसै दा अपना हस्पताल ऐ निजी हस्पताल ऐ उं'दा ओह् पैसे बड़े मंगदे हैन सरकारी च एह् ऐ कि कम्म लम्बा खचोंदा ऐ पर एह् ऐ कि उत्थै थोह्ड़े रपे कन्नै तुसें जेह्ड़ा अपना बैड्ड मिली सकदा जां केईं बारी जैदातर फ्री गै छड़ा तुसें दवाई दा खर्चा देना पर दुए हत्थ दिक्खेआ जा ते जेह्ड़े निजी हस्पताल न उं'दे च उं'दे च तुसें पैहे देने पौंदे जैदा खर्चा होंदा फिर जेह्ड़ियां तुसेंगी दवाइयां होनियां ओह् बी अंग्रेजी थ्होनियां जेह्ड़ियां ओह् बी मैंह्गियां न जिस वजह् कन्नै एह् जेह्ड़ियां तिन्न चार जेह्कियां चीजां न एह् बक्ख बनांदियां निजी हस्पताल गी इक सरकारी हस्पताल कोला